شاہ جہان پور کا اتہاس شاہ جہان پور کی تاریخ بہت عظیم تاریخ ہے اس میں بہت ساری آرٹس منفرد ہوتی ہے اور بہت ہی آرٹسٹ بہت بڑے بڑے رہے ہیں لیکن مجھے اس چیز کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہے بکوز میں زیادہ شاہ جہان پور گھوما نہیں ہوں اور مجھے زیادہ میں اپنے بچپن سے ہی گھر پہ رہا ہوں اور یہی ایک بڑی وجہ رہی ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا چلا بہرحال آنے آگے آنے والے وقت میں ضرور اس چیز کی تحقیق کروں گا کہ کون سے آرٹ اور کلچر یہاں پر ہے اور کون کون سی چیزیں نسل در نسل بھی کیری کر رہی ہیں تو بالکل اسکلپچر جو ہیں اسکلپچر ہیں ماربل آرٹ آف بھیرا گھاٹ فوڈ اینڈ اور دھوری ویونگ جتنی بھی چزیں ہیں ان شاء اللہ آگے آنے والے وقت میں میں اس چیز کو ضرور تحقیق کروں گا بہرحال ابھی تو حالیہ میں تو مجھے نہیں پتا ہے ان میں کون کون سی